हाँ हम राजनीतिक और राज्य तथा कल्याण के बारे के समाचार सुनते हैं और ताज़ा खबर भी रखते हैं इन खबरों को सुनने के बाद हमारी यही राय है कि ऐसी खबर आजकल न्यूज़ पेपर में आ रही हैं जैसे कि छोटी बच्चियों से बलात्कार और बहुत सारे ऐसे घिनौने अपराध हैं इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को सख्त सख्त कदम उठाने चाहिए इनको फांसी की सजा भी कम है ऐसे हत्यारे लोग हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं इन खतरनाक हत्यारों को जेल में डाल देना चाहिये